हाँ हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवा पीढ़ी को उपर्युक्त जीवनसाथी प्राप्त करने में समस्याएं हो रही है क्योंकि सारे लोग शहर में नौकरी के लिए और अच्छे माहौल के लिए और अपना विकास के लिए शहर में बसते जा रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी को अपने साथी ढूंढने में समस्या हो रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई रहना नहीं चाह रहा है सबको लग रहा है कि वह पिछड़ी देश है या पिछड़ा गाँव है जो हमारे विज्ञान से और हमारे विकिसित समाज से बहुत ही पीछे छूट गया है जिसकी वजह से हर लोग शहरों में बस गए हैं और गाँव के लोगों को साथी प्राप्त करने में समस्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है